جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جاوید صاحب سے بات بات ہو رہی ہے جی جی جی مجھے ایک مسئلے میں تھوڑی آپ سے مدد چاہیے جی جی جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ٹرین کے سفر کا پلان بنایا ہے اور میرے پاس ایک پیشکش کوڈ ہے جی جی جس سے میں بکنگ کرنا چاہتا ہوں جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس پیشکش کی شرائط و ضوابط کی پوری سمجھ نہیں آ رہی ہے جی میں کنفیوژن ہوں کہ یہ کوڈ کہاں اور کیسے لاگو ہوگا اور کوئی چھپی شرط تو نہیں ہے جی جی جی جی میں نے پڑھی ہے لیکن کافی پیچیدہ ہو رہی ہے جی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آسان الفاظ میں مجھے سمجھا دیں جی جی جی بہت بہت شکریہ جی جی جزاکم اللہ و خیر و احسن الجزا جی جی جی جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا